टेक्नॉलोजी बहुत ही आसानी से परिवहन में सहायता किया है क्योंकि टिकट बुकिंग करने के लिए हम लोगों को पहले एस्टेसन पर जाना पड़ता था अब टेक्नोलॉजी की सहायता से हम घर बैठे ही टिकट बुकिंग कर लेते हैं होटल बुकिंग होटल बुकिंग में हमें लाइन में लग के होटल बुकिंग करना पड़ता था अगर हमें कहीं ज़रूरी हो ईमर्जन्सी हो फिर भी हमें बुकिंग के लिए होटल जाना पड़ता था लेकिन अब टेक्नोलॉजी की सहायता से हम आसानी से होटल बुकिंग कर लेते हैं अब इससे बड़ी बात क्या है टेक्नोलॉजी बहुत ही एक आसान संसाधन है बहुत सहायता करती है टेक्नोलॉजी जिस दिन से आई है हम लोग का सारा समय भी कम लगता है और समय की बचत होते हुए काम भी बहुत आसानी से हो जाता है यात्रा कहीं हम करते थे यात्रा करते समय हम ताज़ा अपडेडेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जान जाते हैं हमें हम यात्रा भी कर रहे हैं और हमारा सारा काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है प्लेटफार्म नमर गाड़ी कहाँ से कहाँ आ रही है कब आएगी ये सब की जानकारी हम घर बैठे मोबाईल पर ही कर लेते हैं टिकट बुकिंग करना किस प्लेटफार्म नमर पर कौन सी गाड़ी आएगी और कहाँ जाएगी ये सब हम टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी की सहायता से आसानी से जान जाते हैं घर बैठे मोबाईल पर सर्च करते हैं उसी से पता लग जाता है इनकी टेक्नोलॉजी का बहुत ही एक आसान तरीक़ा है टेक्नोलॉजी से हम लोग हम लोग सोचते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी का ही और ही अच्छा अच्छा तरीक़ा आता रहे तो हमारे कामों में बहुत ही कम समय में अच्छा काम हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद टेक्नोलॉजी को क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण हमें भीड़ में और कहीं भी ऐसी जगह हो जहाँ कि आदमी को चक्कर आ जाता है मन घूमने लगता है उस उस जगह से हम लोगों को परेशानी से दूर रहना पड़ता है किस कारण टेक्नोलॉजी के कारण टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा तरीक़ा है कि हम लोग घर बैठे सारा काम कर लेते हैं जो काम के लिए हमें ख़ुद जाना पड़ता था जो काम हमें ख़ुद अपने से करना पड़ता था या किसी के माध्यम करवाना पड़ता था लेकिन वह काम अब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर लेते हैं टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ही सहायता की है और कर रही है हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी में ही ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा तरीक़े आते रहे और संसाधन को बढ़ाते रहें हमारा काम सारा काम आसानी से हो जाता है जैसे आज के अस्टूडेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कोई भी फॉर्म भर लेते हैं कोई अप्लाय कर लेते हैं सारी चीज़ टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से टेक्नोलॉजी हमें बहुत अच्छी लगती है इसका तरीक़ा बहुत ही आसान है इसके माध्यम इसे हम उपयोग करते हैं इसके उपयोग से हमारा काम हो जाता है और इसके उपयोग से हमारा काम होता है और हम बहुत ख़ुश हो जाते हैं क्योंकि हमारा काम घर बैठे बैठे हो गया है किसके माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें ख़ुशी मिलती है कि विज्ञान ने इतना बड़ी बहुत बड़ी तरक़्क़ी किया है और इतना अच्छा संसाधन बनाया है जिससे कि हमें कहीं दिक़्क़त नहीं होती है मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं वे कहीं बंबई में हो मद्रास में हो दिल्ली में हो चेन्नई में हो चंडीगड़ में हो जहाँ भी हो वहाँ से हम बात कर लेते हैं किसके माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से फेस टू फेस उनसे बात करते हैं किसके माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो इससे बड़ी ख़ुशी की बात अब क्या है सारा काम भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं हमें बहुत ख़ुशी मिलती है कि हमारा काम आसानी से हो जाता है अच्छे तरीक़े से हो जाता है हम संतुष्ट हो जाते हैं पहले अपने हाथों से कोई फॉर्म भरना पड़ता था अब दूसरे के माध्यम से भरना पड़ता था तो कोई ग़लती भी कर देते थे लेकिन अब अपने हाथ से अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आनलाइन हो जाता है यहाँ से सारी चीज़ देख लेते हैं फिर समिट कर देने के बाद क्लिक करने के बाद वह ठीक हो जाता है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारा काम होता है इसे हमें बहुत ख़ुशी मिलती है टेक्नोलॉजी हमारे समाज में बहुत ही अच्छा काम